इस क्वश्चन बिच असें गी रनिंग ते जागिंग बारे पुच्छेआ हा रनिंग ते जागिंग एह् कि साढ़ी सेह्त आस्तै बड़ी जरूरी न ते एह् साढ़ी शरीर गी तंदरुस्त रखदियां न और ठीक रखदियां न सारी बमारिएं शमारिएं कोलां साढ़ी बॉड्डी गी बचांदियां न हून जेह्के मतलब कि जि'नें बंदें गी जैदा फैट शैट होंदा जेह्के मोटे शोटे होंदे उं'दे आस्तै बड़ी गै जरूरी ऐ ते अजकल ते मतलब कि अजकल एह् रनिंग बिच अग्गें लोग फ्यूचर बना दे अपना जि'यां गेमां शेमां खेह्लियै गेमें बिच बी रनिंग बड़ी जरूरी ऐ होर बी मतलब अजकल मतलब मैक्सीमम एग्जाम बिच रनिंग देनी गै पौंदी जि'यां कोई रिक्वायरमैंट होई गेआ आर्मी रिक्वायरमैंट नेवी फोर्स रनिंग नुआढ़े आस्तै बड़ी जरूरी ऐ

अजकल जि'यां में अपने दोस्तें दी क्हानी सनाना चाह्न्नां तुसें गी पैह्लें मेरा दोस्त रनिंग करदा हा मिगी बी आखदा हा पर मीं निं जंदा हा महां केह् करनी रनिंग करियै ते ओह् स्कूल लैवल उप्पर खेढदा रेहा ऐ मतलब कि ओलंपिक एथलैटिक्स बगैरा ते उत्थै उन्नै रनिंग बिच अपनी जीत हासिल कीती फ्ही ओह् कॉलेज गेआ कॉलेज लैवल उप्पर खेढेआ फ्ही बल्लें बल्लें डिस्ट्रिक लैवर उप्पर आया फ्ही ओह्दे बाद ओह् बल्लें बल्लें स्टेट लैवल उप्पर खेढेआ फ्ही बल्लें बल्लें उप्पर नैशनल गेआ फ्ही मतलब अज्ज ओह् बड़े उप्पर मकाम उप्पर पुज्जी गेदा केहदे एह् रनिंग दी वजह कन्नै उ'न्नै मैह्नत कीती ते रनिंग ने उसी ओह्दा फल दित्ता ते में इ'यै आखना चाह्न्नां कि सारे जने रनिंग करो ते रनिंग बिच बड़े बैनिफिट न एह् समझो सेह्त आस्तै हानिकारक नेईं ऐ तुस करो नेईं करो पर म्हेशां तुसें गी फायदा गै देग रनिंग कदें तुसें गी नुकसान निं देगी ते में इ'यै आखना चाह्न्नां कि रनिंग करो ते तुं'दे ताईं बैनिफिशियल बी ऐ और लोकें गी बी उत्साहित करना कि तुस रनिंग करो जागिंग करो तुं'दी सेहत वास्तै ठीक ऐ केइयें गी होंदी प्राब्लमां होंदियां बड़ियां अस्थमां अस्थुमां दियां ओह्दे तै बी जागिंग करनी चाहिदी स्लो जागिंग ते ओह् बी बड़ी जरूरी ऐ ओह्दे बाद रनिंग रनिंग ऐसा साढ़े जीवन दा ओह् ऐ साढ़े जीवन लेई उन्नी गै जरूरी ऐ जिन्नी के रुट्टी ठीक ऐ ते